सीतामढ़ी जिलामे अबै छनि कितना कितना प्रोग्राम अबै छै तब हमरासबके गाना शारदा सिन्हा कोइ कोइ मुख्यमन्त्री कोनो अइलन तऽ सबगोटा ओकर भाषण कयलनि दुर्गापूजा भेल तऽ दुर्गापूजामे होइ छै ओहिमे अहाँसबके हमरसबके दुर्गा जीके नव दिनके पूजा होइ छै हमसब दुर्गा जीके पूजा करै छी नव दिन नवरात्रा होइ है दशमी दिन होमादि होइ छै ओकराबादसँ तब सीतामढ़ीमे कितना कितना बार प्रोग्राम अइलक कितना कितना बार कितना भाषण भेल हमसब जाइ छी ओकरा सबके सुनली समझली बजली घरमे आके ओकरासबके घरमे सब आदमीके बतैली बतैलासँ हमरा सबके घरमे सबके ज्ञान होइए बुद्धि होइए बात होइए एहि लेल हमसब घरमे छठ पूजा करै छी घर देहरीके खूब अच्छासँ झारि बहारिके नीप पोतके धो धाके तब हमसब छठ पूजा मनैली सब बच्चा सयान सबगोटा मिलि जुलिके तब हमसब गेली घाटपर पेन्ह ओढ़िके नया कपड़ा लत्ता किनि कए खरीदके पहिनके कोइ प्रोग्राम भेल दुर्गा जी भेल गाँवमे प्रोग्राम आयल नाच गान भेल बच्चा सबके लेके सबकोइ गेली सबकोइ देखली ओहिमे बाबा अइलन प्रवचन करै छथिन तऽ हमसब प्रवचन सुनै जाइ छी एहिलेल सीतामढ़ी जिलामे कलपना सीन कोइ कोइ भी आदमी अइलक ओहिमे भाषण कयलक ओहिमे जे बात बतैलनि से सुनिके अइली तऽ घरे सब आदमीके कहली सब आदमी ओहिसँ सबगोटा खुशीसँ रहैए सबकोइ बच्चे बैठके ओइ बातके प्रचलित कैली अपना घरमे सब आदमी सुख सब शान्तिसँ सबकोइ रहली एहि लेल दुर्गे पूजा हय चौरचनके फंक्शन हय तीज हय जितिया परव हय ई सब हम सबगोटा मिलिके करै छी सबगोटा खुशीसँ त्यौहार मनैली त्यौहार कैलासँ घरमे सुख शान्ति सबकिछु मिलै हय एलेल हमसब सब आदमी पबनी त्यौहार करै मे त्यौहार करै मे अपना घरमे कर लै छी बुझली सीतामढ़ी जिलामे कहूँ कहूँ सँ कोइ कोइ प्रवचन आयल कोइ कोइ अथी भेल तब कैली